आं में दोनों कार्ड्स दा यूस करा नी आं क्रेडिट ते डेबिट कार्ड दोनों आं दा मेरे कोला दोनों तरीके दे कार्ड दे ऐ इक ते मास्टर कार्ड ते वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड ते वीज़ा कार्ड दोनों ई शैल लगदे मिगी यूस करने बास्तै मास्टर डेबिट कार्ड दा यूस एक्सपीरियंस हून में दी गल्ल करनी आं जि'यां कि डेबिट कार्ड दे यूस करियै कि मिगी केह् चंगा लगदा ते ओह् गल्ल ऐ कि डेबिट कार्ड दा यूस करियै में बड़ा कुछ खरीदी सकनी आं लेकिन कदी कदी इक लैक मिगी लगदा कि इक गलत कम्म मिगी लगदा कि डेबिट कार्ड दा यूस करियै नेईं मिलदा ऐ ओह्दे कन्नै कोई जादा बेनिफिट जां जादा पाइंट मिलन दी मिलन दा कुछ बी मतलब ओह् निं लभदा ऐ लेकिन जेह्ड़ा क्रेडिट कार्ड दी अस गल्ल करचै कदें कदार सानूं सिबिल स्कोर मिलदा ऐ बड़ी चंगी चीजां प्वाइंट मिलदे ऐ प्वाइंट करदे असी कुछ ना कुछ खरीदन बास्तै एप्लीकेबल आं जेह्ड़ा इ'यां ते डेबिट कार्ड ते समान खरीदन लेई बड़ी सारी चीजां मतलब खरीदी सकदे आं कोई बी तकलीफ दी गल्ल निं ऐ लेकिन क्रेडिट कार्ड दा यूस डेबिट कार्ड दा यूस करियै अस शॉपिंग करी सकने आं खान पीन दी चीजां आस्तै क्लोथिंग सारा किश एह्दे बिच आई जंदा ऐ हून गल्ल आंदी ऐ कि बड़ा जादै रंग बिरंगे क्रेडिट कार्ड यूस करने आस्तै असें डेबिट पौंदा ऐ एह् गल्ल ऐ कि बड़े जादै क्रेडिट कार्ड कन्नै साढ़ा सिबिल स्कोर बधदा ऐ ओह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि असें गी प्वाइंट लभदे ऐ असें गी अग्गें लोन बगैरा कुछ लैनां हो ते ओह्दे च असें फायदा मिलदा ऐ ते कम इंटरस्ट ई असें ई लोन आसानी कन्नै लब्भी जंदा ऐ लेकिन अगर लेकिन डेबिट कार्ड च एह् गल्ल निं ऐ असेंगी क्रेडिट कार्ड दा क्रेडिट कार्ड दे यूस करने दे बड़े फायदे होंदे ऐं ओह्दे कन्नै कुछ प्वाइंट मिलदे न प्वाइंट मिलने कन्नै असें उसी प्वाइंट गी पैसे च कन्वर्ट करियै एह्दा एस्तेमाल करदे एह्दा इस्तेमाल करने आस्तै असें गी बड़ा बड़ा शैल लगदा ऐ ओह्दा यूस यूस करना ओह्दे यूस कन्नै ते असें गी लोन च बड़ी लोन च बड़ी आसानी मिलदी ऐ इंटरस्ट जेह्ड़ा ऐ लोन च असें घट्ट इंटरस्ट कन्नै लोन लब्भी जांदा ऐ ते एह् आखना चाहंगी धन्यबाद